हमे बुक चाहिए था किताब चाहिए था आपके पास किस प्रकार की किताबें हैं हम टेन्थ में पढ़ाई करते हैं टेन्थ की बुक चाहिए हम को एन सी आर टी की टेन्थ की बुक मिल जाएगी अच्छा और एट की भी बुक चाहिए थी हाँ हाँ तो कितने कैसे मिलेगी कितने की है नहीं तो सारी बुक चाहिए मुझे एट्थ की छब्बीस सौ और टेन्थ की

कौन कौन सी किताब है आप एट्थ में क्लास वाली में पैक किये हैं अच्छा सारी हैं तो आप पैक कर दीजिए ड्रॉइंग की नहीं रखें ये ड्रॉइंग की नहीं है उसमें हाँ तो आप उसमें जोड़ दीजिए ड्राइंग का भी हाँ और पेन चाहिए था ब्लू ब्लैक ठीक है ठीक है बता देंगे हाँ हाँ और कुछ धार्मिक किताबें भी चाहिए थीं हाँ आप गीता की किताब दे दीजिए और एक आरती संग्रह दे दीजिए

आप होम डिलिवरी